भारताची वावतूक वेवस्था ही खूब अशी आसा गोंया भारतान चार तरेचे वहतूक वेवस्था आसा एरवेज आसा रोडवेज आसा रेल्वे आसा वॉटरवेज आसा पूण चडशी जी यूज केल्या जाता भारतान ती म्हणजे एर रोडवेज आनी रेल्वेज जी रेल्वे आसा पळय ताका चड असो तेचे रेल्वेचो सगळे म्हणजे सगळें सांबाळून दवरपाक रेल्वेचें कितें मोडलां किदें जालां तें सगळें हें करपाक न्हू चड पयशे चड लागता ताचो रेल्वेचो सगळो हे बदलपाक म्हणजे चड अशें सांबाळून रेल्वेचें किदें मोडलें खंय इंजीन जर सारकें ना रेल्वेचे रूळ सारकें ना जाल्यार ताका चड असो पयशे ताका चड खर्चो हो ताका चड लागता ते आमकां म्हणजे चड असो प्रोब्लम असो चड येता रेल्वेच्या हाका म्हणून रेल्वे ही चड हें जाता आनी गोंयान जावं भारतान हे रेल्वेचो आनी तसोच रोडवेज म्हणजे रस्त्याचो वापर ह्यो सगळ्याक चड जाता खंयच अख्ख्या भारतान रस्त्याचो वापर चड जाता कित्याक रस्त्याचेर जायत्यो सगळ्यो गाडयो म्हणजे ज्यो आसा पळय त्यो सगळ्यो चडश्यो गाडयो बसी लोकां चड प्रवास रस्त्या वयल्यान करता चलत सुद्दां वचोंक जाय जाल्यार रस्त्या वयल्यान वयता अशें म्हणजे चड अशें हें जाता आनी ताका सुद्दा रस्त्याक सुद्दा रस्तो कांय वर्सान वर्सान तोच रावना ताका परतून परतून डामब डांबर घालपाचें लागता ताका डांबरीकरण करपाचो लागता ताका सुद्दा पयशे चड लागता आतां बसीन जे सुद्दा आसा जाल्यार बसीक सुद्दां पयशे चड लागता बसीन काय तूं फुकट वचोंक शकना न्हू बसीन हांगाच्यान जर खंय वचोंक जाय जाल्यार तेका जी बसीची परतून टिकीटा तशीच रेल्वेची सुद्दा टिकीट आसता पूण टिकाय चड हें नासता पूण आसता रेल्वेची जावं बशींची जावं आनी गाडये गाडये चलता तेंचे सुद्दां तेका पेट्रोलाक पयशे सगळ्याक सगळ्याक हे पयशे लागता अशे आनी एरवेज आसा एरवेज म्हणजे विमानां जीं विमानां आसा पळय ती सगळीं म्हणजे एरवेज विमानच्यान चो पळयता विमानांच्या हेा सुद्दा विमानांची टिकीट म्हणजे जी कोण मिडल क्लास म्हणजे लो क्लास भुरगी आहा तें तें हांकां जायना जी कोण गरीबा पळय तांकां म्हणजे अशें तांकां सुद्दा प्रोब्लम येता तेंची इछा आसून सुद्दा चड विमानाचे पयशे आसल्या कारणान टिकीट ही चड माहाग आसल्या कारणान अशें चड अशें हें जायना ना म्हणजे वचोंक अशें मेळना झप करून कोणक आनी वॉटरवेज कयें वॉटरवेज ही न्हू अशें हें जाता चड अशे पाणयान क्रुजीस लायक बोटी व्हडले व्हडले आसा ते कशे स स म्हयन्याचे आसता आतां हांगातच्यान गेलीं जाल्यार स म्हयन्यांनी अशें हे काप हे आसता तशी आतां नवीन नवीन किदें किदं येत आसता वॉटरव वेज आनी एरवेज चड भारतान यूज जायना ना तर वॉटर रोडवेज आनी एयर रेल्वेज चड जाता पूण रेल्वेचो जी चॅलेंजीस आसा जे किदें समस्या आसा पळय रेल्वेचे तें अशें खूब येता रेल्वेचो सगळ खर्च हो सगळो एकूणच बगूंक गेला जाल्या रेल्वेचो खर्चो हो चड आसा तेका आनी दुसरें कारण म्हणजे रेल्वेची जी समस्या येवं शकता ती म्हणजे हवामान हवामानान जर बदल जाता जाल्यार रेल्वेक खूब त्रास जाता खंय आतां जर रेल्वे बोगदे पोंच्यान वयता पोनसून वयता न्हू जाल्या तेका खंय बगदो आसा आनी चड पावस लागलो आनी तेचे किदें आनी तो चड पावस लागून डोंगरा पोंदच्यान वयता जाल्यार तो डोंगर कोसळोंक शकता थंय रेल्वेचो नुकसाण जावं शकता तेचो रूळ वचो शकता रूळ ना जातलें रेल्वे पडटली तें नुकसान जाता रेल्वेचें परतून आनीक हवामाना खातीर रेल्वे उलटो शकता बीन अशें खूब खूब किदें किदें जाता परत रोडाचे तशें आहा रोड जर कोसळ्ळो म्हणजे आतां खंय डोंगरा वयले जें आनी कितें सायडीन अशे घाटार बीन आसता पळय तें जर कोसळ्ळें न्हू जाल्यार तें मोडोवन पडोंक शकता रोड पिड्ड्यार वयता चड उदक भरोवन रोडार हे जावं शकता हवामानाचो हवामानान जसो बदल जता पळय तसो बदल उसर म्हणजे असो पावता म्हणजे सगळें बदल चड जाता अशें हवामानान बदल जायत जाल्यार ते चड अशें हें जाता म्हणून हवामानाच्या खातीरूच हेतून सगळें आमकां जे हवामान हें वावतवीक वेवस्था आसा पळय ताका असो त्रास जाता चड आनी पयशान ते चड हाय टिकीट आसल्या कारणान आमकां अशें म्हणजे अशें खंय अशें पय चॅलेंजीस येवं शकता असो हें जावं शकता प्रोब्लम जावं वेवस्था हाजी हवामानाची जावं आनी हेची रेल्वेची जावं रोडवेजाची जी आसा पळय रस्तो सारको करूंक पयशे परत ते गाडयेक पयशे सगळे पयश्यो हे चड हें जाता म्हणून ते आमकां चड हें जावं शकता